آج کل کے تھکے ہوئے دور میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے میں سب سے بڑا یوگدان جو ہے وہ یوگا کو میں مانتی ہوں یوگا جب آپ کرتے ہیں تو یوگا کرنے سے آپ کے جسم کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے آپ کے ذہن کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے جس سے آپ بہت زیادہ فریش ہو جاتے ہو یوگا یوگا کرنے سے جو میڈیٹیشن کرنے سے انسان کا جو روحانی طور پر اور اس کو بہت زیادہ جسمانی طور پر بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ یوگا جب آپ کرتے ہو کسی ڈپریشن میں ہو یا وزن کا کم استعمال کرنے وزن کم کرنے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو اپنے آپ کو دھیان رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے یوگا کو بہت زیادہ یوگا کے آسن کرنے سے بچا جا سکتا ہے جیسے وزن کم کرنے کے لیے زیادہ تر آج کل لوگ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں سوریہ نمسکار تو سوریہ نمسکار ایک ایسی ایک ایسا یوگا ہے جس کو کر کے آپ تندرست ہو سکتے ہو اپنی جو کسی بھی بنا سائیڈ افیکٹ کے اس یوگا کا سب سے زیادہ خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اس سے آپ کو مائنڈ فریش ہوتا ہے جب آپ اسٹریچ کرتے ہو یوگا کرتے ہو تو آپ کے اعضا کھلتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے بہت زیادہ اندر سے ایسی نیچرل سی فیلنگ آتی ہے تو یوگا جو ہے آپ کو صبح سویرے اٹھ کر ہلکا پھلکا ناشتہ کر کر اپنی زندگی میں شامل کریں صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہلکا پھلکا یوگا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے آپ کی لائف میں کس طریقے سے چینجیز آتے ہیں